हलो जी जी मेम जी जी तो मेम आपको मेम आपको क्या क्या करवाना है किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ गार्डन में जी जी मेम जी मेम मेम और किसी एरिया का आपके घर में यदि डिज़ाइन करवाना है तो वो भी बता दीजिए जी जी जी मेम मेम आपको किस कैसा किचिन चाहिए जी पूरा ही काम करवाना है किचिन का मेम मैं आपको आप आप मैं आप अपने ई मेल मुझे शेयर कर दीजिएगा तो मैं हमारा पोर्टफोलियों आपको सेंड कर दूँगी मेल में और यदि आप भोपाल की हैं तो आप हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं जो कि मिनाल के शॉप नंबर सिक्स्टीन है तो यदि आप यहाँ पर आ जाएंगी तो सामने से और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी और आप सामने से भी ऐसे ऐसे डिज़ाइन्स वग़ैरह देख पाएंगी जी मेम जी मेम जी मेम ओके थेंक यू मेम थेंक यू सो मच